हैलो हां जी तुसें केसर लैने आखेआ हा ते तुसें असें आखेआ हा कि केसर लैना गी इद्धर थुआनू भाऽ सनाया हा किन्ना भाऽ दा केसर ऐ किन्ना मैंह्गा ऐ किन्ना जे वो नुहाड़ा भाऽ ते मैंह्गा ऐ त्रै सौ चार सौ रपेआ किलो बिकदा एह् हां मैंह्गा ते होना गै फसलां बी फ्ही उस स्हाबै दियां चलै दियां ते मैंह्गा लाए दा जिसलै पिच्छुआं गै बी मैंह्गा निकलदा अग्गें बी मैंह्गा होंदा फ्ही तुसें में पैह्लें सनाया हा कि मैंह्गा बिकदा यह वो तुसें फ्ही तुस आखै दे हे अहें आह्नियै दस्सेओ फ्ही दिक्खी लैगे अस उसी लैगे जां नेईं लैगे ओह् अग्गै गल्ल रेही बक्खरी मैंह्गा ऐ एह् तुसें तुसें किन्ने भाऽ चाहिदा तुसें किन्ने घट्ट कराने तुस सनाओ तुस किन्ना घट्ट कराना दो सौ रपेआ घट्ट कराना दस्स बीह् त्रीह् किन्ने रपेऽ घट्ट करने तुसें एह् इस बेल्लै बिका दा चार सौ रपेआ किलो

किन्ना घट्ट करगे फ्ही तुस असें बी दिक्खो पिच्छुआं सानू बी इ'न्ने चाहिदे होंदे अस बी इ'न्ने पैसे खर्चियै आह्न्ने होन्ने ताकि सानू बी फायदा होऐ उ'नें बी दिक्खियै चलै दा ताइयें ओह् आक्खा दे दस बीह् रपेऽ गै घट्ट करी सकने ओह्दे शा ज्यादा निं करी सकने अस घट्ट तां फ्ही किन्ना तुसें किन्ना तगर चाहिदा असें इ'न्ना सनाओ नी दो सौ दो सौ चलग तां ठीक फ्ही गल्लबात करने आं किश स्याने कोला मतलब पुच्छने आं हां दस्सगे दस्सगे तुसें बी भेजी ओड़गे ते तुस दिक्खी लैएओ ते शैल लग्गग तां फ्ही तुस लेई लैएओ चंगा फ्ही तां ठीक ऐ